आमच्या गांवांन सुंदर अशी एक सरकारी शाळा आसा शाळा खरेंच खूब सुंदर आसा त्या शाळेन भुरग्यां खातीर ज्यो ज्यो सुविदा उपलब्द जावंक जाय त्यो आसात म्हणजे तांकां बँच डॅस्क पुस्तकां उदक आनी मद्यान आहार म्हणजे मदले वेळेक खावपाक तांकां जें कितें डबो जाय पडटा ती सुद्दां वेवस्था आसा पूण भुरगीं इतल्यो सुविधा आसून सुद्दां भुरग्यांची उपस्थिती तितली नासता भुरगीं आपल्या वेगवेगळ्या शहरी शाळांनी वचपाक सोदता ही एकच जर खंत सोडली जाल्यार आमची शाळा खुबूच सुंदर आसा आनी ती सुदरपाच्या दृश्टीन एक करूंक येता की गांवच्या लोकांनी ते आपल्या भुरग्यांक त्या शाळेंत घालूंक ह्या सगल्या सुविधांचो फायदो घेवचो सरकार आमच्या खातीर कितें कितें करता ज्यो आमकां मुफ्त सेवा मेळटा त्यो आमी आमकां तांचो उपयोग करून घेवचो अशें दिसता